हा हीअं ॻाल्हि बरोबरु आहे की वधीक टाइम ते पाण स्क्रीन टाइम वधीक ॾिसूं था या ॿार वधीक ॾिसनि था हिननि खां इन्हनि जो विकास पूरो नथो थिए हिन करे ॿारनि खे स्क्रीन टाइम घटि ॾिसिणो खपे इन जे करे पाण जे वॾनि खे थोरो ध्यानु ॾियणो पवंदो हुननि सां गॾु थोरो समय बिताइणो पवंदो ऐं उन्हनि सां गॾु थोरी फिजिकल एक्टिविटी करिणी पवंदी ऐं अहिड़ियूं गेमूं खेॾणी पवंदियूं जंहिंमें थोरो विकास हुजे जंहिंमें हुननि जो हथ पैर हलनि उन्हनि खे थोरो डुक डोड़ थिए उन्हनि सां गॾु रांदि करिणी पवंदी हुननि सां गॾु टाइम ॾियणो पवंदो ऐं हे कुझु अहिड़ियूं बि गेमूं रमणियूं पवंदियूं हुननि सां गॾु जंहिंखे करे उन्हनि खे उन्हनि जे मस्तिष्क जो विकास थिए हो छो जो अॼुकल्ह सभई जहिड़ा ख़ाली स्क्रीन ते गेमूं ॾिसनि था पर उन्हनि खे ख़बरु नथो पए की छा हीअ शइ आहे या स्क्रीन ते कुझु बि ॾिसनि था ॿार त अॼुकल्ह सॼो उहो ई था करनि पर उन्हनि खां पाण खे उन्हनि खे ॿाहिरि कढणो पवंदो ऐं उहा पंहिंजे वॾनि जी जवाबदारी आहे की पाण उन्हनि खे थोरो टाइम ॾियो